میں نے چادر منگوائی تھی آنلائن ڈبل بیڈ کی اتنی بری نکلی ہے بس بتا نہیں سکتے جب بھی دھوتے ہیں کلر نکلتا ہے اس کے پھول تو پتا ہی نہیں پھول ہیں بھی پتیاں کہاں ہیں پھول کہاں ہیں بچھانے میں اتنی خراب ہے جدھر کھینچو ادھر کھنچ جاتی ہے ایک کونا ادھر لٹکا ہے ایک ادھر لٹکا ہوا ہے کلر تو پتا ہی نہیں گیا کہاں ہے کس کلر کی منگائی تھی بہت بری چادر نکلی ہے بےکار